जैसे कि हम आपको बताना चाहते हैं कि पी एम पोषण योजना केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई एक योजना है और जो पी एम पोषण योजना है इसके अंतर्गत प्राथमिक प्राथमिक स्कूल के जो बच्चे हैं उनसे लेकर उच्च प्राथमिक स्कूल तक के बच्चों को भोजन दिया जाएगा जिसमें पहली से पाँचवीं और छठवीं से आठवीं तक के क्लास शामिल हैं और हम भोजन की बात करें तो यह भोजन पोषण और अच्छा होगा पौष्टिक भोजन होगा जो बच्चों की शारीरिक और मानसिक स्थिति के लिए बहुत अच्छा होगा इससे पहले सरकार द्वारा मिड डे भोजन योजना चलाई चलाई जा रही थी पर उसको इसके स्थान पर अब पी एम पोषण योजना चलाई जा रही है जिसमें बच्चों को पोषण युक्त भोजन कराया जाएगा और ये अच्छा भी है बच्चों की सेहत के लिए और हम आंगनवाड़ी की बात करें तो उसमें भी बच्चों के लिए प्रतिदिन अलग अलग प्रकार का पोषण युक्त भोजन बनाया जाता है और छोटे बच्चों को दिया जाता है इसमें साप्ताहिक एक सूची बनाई जाती है कि सोमवार को क्या बनेगा मंगलवार को क्या बनेगा बुधवार को क्या बनेगा इस प्रकार अलग अलग दिन अलग अलग भोजन दिया जाता है बच्चों को और बच्चों में भी विशेष रुचि होती है इस भोजन को करने के लिए कि आज हमें भोजन में क्या मिलेगा आज हमें भोजन में क्या मिलेगा इस प्रकार की रुचि होती है और पी एम पोषण योजना एक प्रकार से सही योजना है क्योंकि जब बच्चा घर से स्कूल जाता है तो खाना खाकर जाता हैं परंतु बहुत से ऐसे परिवार होते हैं जिनके पास भोजन उपलब्ध न होने के कारण या आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण बच्चे समय पर भोजन नहीं कर पाते हैं या पोषण युक्त भोजन नहीं कर पाते हैं हम ग्रामीण क्षेत्र से हैं चूंकि यहाँ कि स्थिति बहुत ही अलग और थोड़ी दयनीय होती है जिसके चलते जो सरकारी स्कूल हैं उसमें सरकार ने ये योजना निकालकर बहुत अच्छा किया जिससे कि बच्चे को दोपहर में भोजन मिल जाने से बच्चे का मन पढ़ाई में और अच्छे से लगता है और बच्चा भी मतलब एक रुचि लेके स्कूल जाता है कि नहीं हमारे स्कूल में दोपहर में भोजन भी मिलता है हमें प्रतिदिन जाना चाहिए तो पी एम पोषण योजना के माध्यम से मतलब बच्चों में थोड़ा पोषण युक्त भोजन मिलने से उनके मानसिक और शारीरिक स्थिति में थोड़ा सुधार होगा क्योंकि पोषण प्राप्त होना बच्चों को बौहौत ज़रूरी है और हमें गर्व है हमारी सरकार पर कि इस तरह की वो और योजना निकाले और बच्चों को सही तरीके से पोषण प्राप्त हो और वह सही तरीक़े से स्कूलों में यह योजना चले